अॼु कल्ह जे ज़माने में महिलाऊं खेल ऐथेलेटिक्स में जामु अॻियां आहिनि ख़ासि करके असांजी भारतीय महिलाऊं त ओलंपिक्स में हेॾा मेडल व खणी आयूं आहिनि जीअं त साइना नेहवाल बैडमिंटन जे लाइ ब्रौंस मेडल खणी आई हुई ॿ हज़ार ॿारहां में मैरीकॉम ॿार थियणु खां पोइ बि बॉसिंग में असांजे लाइ ओलंपिक्स मेडल्स खणी आई हुई जीते आई हुई टोकियो में पी वी सिंधू असां रेस्लिंग में भारत के रिप्रेजेंट करे ओलंपिक्स मां मेडल खटी आई हुई हूंअं ईं असांजी जेके भारतीय महिला क्रिकेट टीम आहे हो हुननि बि असांजो नालो इंटरनेशनल लेवल ते जामु अॻियां वधायो भारत खे जामु शिल अ अॻियां अ इम्पोटेंस ॾियाराई हुई ऐं सिल्वर मेडल बि खटी आयूं हुयूं